हैलो केह् हाल ऐ थुआढ़ा करी आए ड्यूटी होर केह् हाल चाल ऐ होर कनेहा चला दा कम्म काज असें कल्ल चार बजे मीटिंग रक्खी दी ऐ आदर्श कालोनी दे कश पार्क ऐ इत्थें गै आई जायो ते आं ते असें जेह्के साढ़े समाज च गंद बड़ा पांदे लोग ते ते प्लास्टिक जेह्ड़ा जादा यूज़ होई गेदा कन्नै बड़ा गै गंद होई गेदा गलियें च नालियां भरी भरियै बाहरै गी औंदे ते ओह्दे कन्नै किश सलाह् मश्वरा करना ते पार्के च आई जायो तुस कोई चार बजे हारे म्हल्ले आह्ले केह् तुस अपने परिवार दे बच्चें गी लेआई सकदे जिन्ने बी लोग हैन घरै दे उ'नेंगी लेआई सकदे टब्बर अपना आं ते कन्नै जेह्की आं ठीक ऐ बाकी लोकें सुट्टे दा गंद तुसेंगी पता रसोई कशा लेइयै ते बाहर तगर किन्नी सफाई रक्खना पौंदी पौच्छा मारना पौना हा ते पूरी सफाई रक्खनी पौंदी जियां अस घरै गी आये दे हे आं आं म्युनसीप्लटी आह्लें गी आक्खना पौना कि कूड़े करकट आह्लियां गड्डियां रोज़ भेजा करो ते में इस म्हीनें ध्यार बी बड़ो आए दे

पिच्छें जेहा कोरोना दौर गेआ ते तुसेंगी पता गै लॉकडाऊन च इंया आं आं ते भी कल्ल चार बजे आई जायो सनें टब्बरै अपने जिन्ने सारेंगी थुआढ़े फोन च नंबर न उनेंगी सुनाई ओड़ेओ व्हाट्सएप पर सारें गी तुस एह् गल्ल सुनाई ओड़ेओ कि चार बजे करेक्ट चार बजे आदर्श कालोनी दे कश तुसें औना ते थुआढ़ा भला